हमारे यहाँ मछली शहर में फूलों की पौधों की प्रदर्शनी लगती है वहाँ लोग कई प्रकार के फूलों के पौधे के लेकर आते हैं और इन लोगों को देते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि किन फूलों का कैसे ध्यान रखा जाए कब कब उन्हें पानी दिया जाए कैसे खाद दिया जाए और उनके पत्तों में कीड़े ना लगे इसी कैसी दवा दी जाए उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए उन्हें ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ वह सुरक्षित रहें और ऐसी कई जानकारियाँ हमें पौधों के बारे में बताते हैं और पौधों को लगाने के लिए हमें वह उनके बारे में बताते हैं ऐसे कैसे उद्योग हैं जो हमारे जिले में होते हैं हमारे मछली शहर जिले में लगते हैं और जौनपुर जौनपुर में लगते हैं ये ये हमारे भारत में प्रदर्शित होते हैं